हैल्लो हां जी नमस्कार बस ठीक ठीक ठाक अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा है है मतलब कि इय्यां रोड़साइड ऐ सामनै अच्छा है सामनै नी बिल्कुल चलो फ्ही दिक्खी लैने उस्सी तां लोकें आओ जाई बी ऐ नेईं अच्छ अच्छा कम्म चलना चाहिदा यरो हां ते कर लैगे फ्ही अच्छा अच्छा करनेआं फ्ही जल्दी कोला जल्दी हैनी हां नेईं तुसैं केह् करना फ्ही पार्टनरशिप पर करनी केह् ठीक ऐ फ्ही करनेआं फ्ही स्टार्ट चलना चाहिदा बिजनस ठीक ऐ फ्ही तां अच्छ हां दिक्खी लैगे फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक अच्छ